हमारा भारत देश जो है यह एक कृषि प्रधान देश की श्रेणी में आता है और इस कृषि प्रधान देश में विभिन राज्य हैं जैसे हमारा देखा जाए मुख्य रूप से की मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य की श्रेणी में आता है क्योंकि यहाँ की मुख्य जो राजकीय फसल है वो है हमारी सोयाबीन क्योंकि यहाँ के जो किसान है वो अधिकतर सोयाबीन की फसल को बोने के लिए जाने जाते हैं और ये एक ऐसी फसल है जो मौसम अनुकूल हुआ तो भी अच्छा उत्पादन देती है और अनुकूल नहीं भी हुआ तो भी बीच का उत्पादन दे देती है तो इसलिए किसानों के सामने चुनौतियाँ तो देखी जाए तो बोहोत सारी है क्योंकि एक किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है क्योंकि एक फसल जो रहती है फसल को बोना एक आसान चीज है लेकिन उसको बोने के बाद उसको मूर्त रूप देना बोहोत बड़ी बात हैं क्यों क्योंकि बो दिया उसके बाद बोने के बाद में उसमें हमें खाद का का प्रयोग करना है खाद के बाद में हमें दो या तीन डोज हमें जो वो रहती है दवाई जिसको हम छिड़कते हैं जिससे कि है क्या है की इल्ली वगैरह का जो प्रकोप रहता है वो समाप्त होता है तो दो तीन छिड़काव जो हम करते हैं वो भी एक बोहोत महँगे छिड़काव रहते हैं क्योंकि वो जो हजारों लीटर रुपये की जो दवाई वगैरह जो आती है उनका हमें छिड़काव करना पड़ता है और वो छिड़काव अपन कर भी देते हैं लेकिन छिड़काव करने के बाद में खाद डालने के बाद में उचित उत्पादन अगर नहीं आता है तो किसान का जो एक चेहरा रहता है वो एक मायूस हो जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो जानता है की मैं कहाँ कहाँ से कर्ज लेकर के आया हूँ और कर्ज लेने के बाद में मेरी फसल में उस पैसे को लगाया है क्यों क्योंकि पैसा अगर नहीं लगता है तो फसल अच्छा उत्पादन नहीं देती है फसल में पैसा कैसा लगता है विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाइयाँ हुए रासायनिक खाद हुए इनका प्रयोग किसान करता है अब एक किसान को क्या है कि आर्थिक सहायता के रूप में जैसे प्रधानमंत्री निधि सम्मान को हम ले लेते हैं वो प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि क्यों चालू की क्योंकि किसान क्या करता था कि ब्याज के पैसे लेकर के वो खाद बीज वैगरह खरीदता था तब हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने उनको एक किसानों को एक सम्मान निधि दी ताकि वो उस सम्मान निधि को निकाल करके पैसे को निकाल करके अकाउंट से निकाल करके वो खाद बीज समय से पहले खरीद करके घर के अंदर रख लें ताकि उसको कहीं और साहूकार से कर्ज लेने की आवश्यकता ना पड़े इसके साथ ही एक मौसम का भी बदलाव भी है मौसम का बदलाव कैसे हुआ जैसे की मान लो की अभी जो हमें बारिश का समय आता है बारिश का समय आ गया बुआई हो गई है पानी अच्छा गिरा है चलो ठीक है किसान ने अपनी फसल को बो भी दिया है इसके बाद क्या है की समय समय पर अगर बारिश होती है तो वो फसल के लिए अनुकूल है अगर बे मौसम अगर बारिश होती है बे मौसम ज्यादा बारिश हो जाती है ओलावृष्टि हो जाती है चक्रवात हो जाता है जिससे की फसल नष्ट हो जाती है फसल नष्ट होने के बाद क्या है कि किसान ने कर्ज लिया कर्ज क्यों लिया क्योंकि वो उस कर्ज को लेकर के अपनी फसल को बोता है और बोने के बाद में अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कर्ज तो हुआ है उसके बाद उसको कर्ज के तले दबा हुआ तो है ही सही और फिर भी क्या है कि फसल अगर नहीं होती है तो उसको डबल से कर्ज लेना पड़ता है और ऐसे बार बार वो कर्ज लेता जाता है और वो अपनी कमर है जो लगभग टूट ही जाती है किसान की अंत में एक ऐसा समय आता है किसान के जीवन में कि उसको जो अपनी उपजाऊ भूमि है उसको या तो साहूकार के पास मन गिरवी रखनी पड़ती है या फिर उसको बेचनी पड़ती है और बेचकर के साहूकार से जो कर्ज लिया है वो अदा करता है ऐसे ही एक छोटे किसान हुए छोटे किसान क्या करते हैं उनके पास कृषि भूमि तो कम अब चलो ठीक है उनके पास कृषि भूमि कम है तो उनको क्या बोना चाहिए और क्या नहीं बोना चाहिए किस समय पर कौनसी फसल बोना चाहिए इनका उनके पास कोई नोलेज नहीं होता है तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है इसमें विभिन्न प्रकार की किसान हितैषी योजनाएं हैं जिनको किसान अपने जीवन में ला करके कम भूमि पर अधिक उत्पादन प्राप्त करके अपनी कृषि भूमि पर अधिक उत्पादन प्राप्त करके अपना जो जीवन है उसको सुचारु रूप से चला सकता है